हेलौ ओइ दखानदारा ना आं बे दाखालै बाजारनिफ्राय बुस्थु बायनानै लाबोदोंमोन ना बे बयासन बयाखौनो हरदों आंनो एसे फैसा गारनानै बयाथ' आरो रेजेक्ट गोजा आं आं रोङाना आंखौ थगायदों नोङो बस्थु बया एसे फैसा दाम गारनानै आं दा मा खालामगोन दे हैफिनगोन आङो हैफिनगोन आङो लाखिनांगोन नोङो बासिबाबोथ' मेगन नुवाना आङो बारा बेफोरबादि थगायनो नाङा नङाना एसे बुस्थु लाबोदों एखे दामनि फैसा माखाया दा आंना ओरैनो थांजोब्बाय ना लाफिननांगोन आं हैगोन नङाबा मालाबा बिफथ जागोन नोङो बिफथ खालामगोन आङो थानायाव होगोन आङो बाराबा आंहा दा मा दुखु दा बाहायनो हायाना एसि गिदिर बुस्थुफोरखौ न'आव लाबोनासो नुबाय बबेबा गावनाय दं बबेबा माबानाय दं आं मेगन नुवा नालाय एसे मोजां नंनानै लाबोदोंमोन दा मा जागोन आङो आय' एथ' थाखा गारनानै लाखिनांगोन लाखिनांगोन लाखियाब्ला माब्रै होमबा फैसा हरनांगोन आंनो हरफिन नांगोन फैसा माखा मानो फैसा हरनो हाया होमबा आं इ मालखौ मा खालामगोन बे बस्थुफोरखो मानसि लानानै थांगोन आङो बुस्थुखौ लानानै सिमला बाजाराव अह मानसि लानानै थांगोन आं नोंबा बबे गामिनि बेफारि इयाव फानफैदों रेजेक्ट बुस्थुफोरखो बया बुस्थुफोरखो होमबा आंनि फैसा माखा ओरैनो थांसै एथ' थाखा होमबा माब्रै न'आव थांना बया जाखो दे बुस्थुफ्रा दे दे दे होमबालाय दे नोंखौबो सानसे नायगोन आं र' जमबाय थागोन आं सिमला बाजाराव आंबो गियाहाय नोंखो मोनगोनसो थखन लाब्रायाव हानानै दे होमबा दोनदो दे दे दे जाबाय दे थखन लाना होगोन नामा दानबायना आयं है हारसिं दानबाय जाबाय ओइबार आर खनसे दंबावो दानना होबाय ना